ते अज्ज सानूं गल्ल करा दा आं रवि वर्मा दी ते टैंगोर पेंटिंग दे बारे च इं'दी जेह्ड़ी पेंटिंग होंदी ऐ एह् पेंटिंग बड़ी गै जादा असीम होंदी ऐंह् अपने हर इक पेंटिंग अपनी अच्छी कलाकारी कन्नै बनी दी होंदी इं'दी पेंटिंग ओह्दे दूनिया दी मतलब कि मैहंगी मैहंगी पेंटिंग आ दी ऐ उं'दे च औंदी ऐ एह् एह् जेह्ड़ी इं'दी एह् जेह्ड़ी पेंटिंग होंदी ऐ एह् सारे दे बस च निं होंदी खरीदना एह् मतलब कि सारे खरीदी निं सकदे एह् कक्ख कक्ख लोग गै होंदे ऐ जेह्ड़े इं'दी पेंटिंगां खरीदी सकदे ऐं तस्वीरां नोआ करदे आं इं'दी जेह्ड़ी पेंटिंग होंदी ऐ इं'दी जेह्ड़ी इं'दी तस्वीरां होंदियां ऐं एह् मतलब कि कोई लक्खें दे स्हाबें बिकदियां कदें कदार क्योंकि एह् बड़े परानें जमान्नें दी पेंटिंगां होंदियां ते अज्ज कल दे लोकें ई शौक ऐ परानियां चीजां कलेक्ट करने दा जेह्ड़े जेह्ड़े बड्डे बड्डे अमीर अमीर लोग होंदे ऐं ओह् परानी परानियां कलेक्ट करदे रौहंदे करदे रौहंदे कोई पैसे गितै करदा कोई इ'यां करदा ते लेकिन जेह्ड़ी इं'दी आर्ट वर्ग ऐ ओह् बड़ा गै जेह्ड़ा स्हेई ऐ इं'दा आर्ट वर्ग इं'दा आर्ट वर्ग पूरे इंडिया च बी फेमस ऐ ते बाह्र बी फेमस ऐ इं'दा क्योंकि एह् परानें परानें प्राचीन जमान्ने दियां पेंटिंगां बनांदे ऐ होर ओह् पेंटिंगां सारें ई पसंद औंदियां न लोग मरदे ऐं इं'दियां पेंटिंगा लैने ताहीं हां इक बारी में बी सोचा हा बड़े पैसे कट्ठे कीते इं'दी पेंटिंगा लैने ताहीं लेकिन इं'दी पेंटिंग ओह् बड़ी मैहंगी ही ते उस कारण इं'दी पेंटिंग खरीदी निं पाया में अजें तक पैसे जोड़ा दा ऐं इं'दी पेंटिंग लैने ताहीं ते मेरे कोल ऐहीं घट्ट कोला दा घट्ट कोई अट्ठ नौ ज्हार रपेआ जुड़ेआ ऐ जेह्ड़े में ट्रेडिंग च लाई ओड़ेआ महां चल दिक्खने आं जे पैसे बधे ते लेई लैगे पेंटिंग क्योंकि पेंटिंग खरीदना मिडिल क्लॉस बंदे दे बारे च ऐनी होंदा ना ते उं'दे बस च होंदा इं'दी जेह्ड़ी पेंटिंग ऐ ओह् इं'दी जेह्ड़ी पेंटिंग ऐ ओह् खरीदने ताहीं बंदे ई पैसा चाहिदा होंदा ऐ बंदे ई फेम चाहिदा होंदा ऐ होर पैसा बक्ख चाहिदा होंदा ऐ इं'दी पेंटिंग लक्खे लक्खे दे स्हाबा बिकदी ऐ ओह् इं'दी पेंटिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् जेह्ड़ी एह् आपूं आपें हैंड वर्क कन्नै बनांदे ऐं अपने सारे सारे हैंड मेड बनांदे पेंटिंग ते जेह्ड़ी इं'दी पेंटिंग होंदियां बाह्रा बाह्रा दूर दूर देश दे लोग आंदे बनान ते इद्धर मतलब दूर दूर देश दे लोग बनान आंदे ते एह् आपें खरीद दे ते कदें कदें इं'दे पेंटिंगें पर ऑक्शन बी लगदे जि'यां साढ़े आखदे बोली लगदी ऐ ते कोई जेह्ड़ा मतलब की बोली लांदा उ'नें ई इं'दियां पेंटिंगां थ्होंदियां इं'दी तस्वीरां थ्होंदियां ऐ ते एह्बी बड़े अमीर न इ'नें केह्ड़े गरीबें ई तक्कना ऐ ते इं'दी पेंटिंग दी कॉस्ट मती मतियां इक अद्धी थोह्ड़ी होंदी जेह्ड़ी कॉस्ट मिडिल क्लॉस बंदा खरीदी पा लेकिन इं'दी बड़ी मैहंगी होंदी ऐं जि'यां जार्डन दे शूज़ होंदे जेह्के मती मैहंगी ते इं'दी पेंटिंग होंदी ऐ लेकिन एह् जेह्ड़ी पेंटिंग होंदी ऐ एह्दे अन्दर पूरा तुसें गी इक प्रकार दा जिसी आखदे इक तरहां दा आर्ट वर्क स्हेई लब्भना ऐ इ'यां हर इक डिज़ाइन अपने हत्थे कन्नै दित्ते दा होंदा ऐ ते इ'नें हर इक डिज़ाइन अपने हत्थें कन्नै दित्ता दा होंदा ऐ ते एह् जेह्ड़ा डिज़ाइन बनांदे ऐ ते ओह् डिज़ाइनां ई ओह् डिज़ाइन ऐ ना जेह्ड़ा ओह् इ'यां इक आम बंदा निं बनाई सकदा डिज़ाइन साढ़े जो हट्टे जेह्ड़े ओबड़ बंदे जो पढ़ी निं सकदे ओह् कु'त्थें पेंटिंगां बनान लगे इ'यै जेह् लोग फिर अग्गें आइयै अपने आप गी ओह् साबित करने ताहीं कक्ख अपना पैसे यूज़ करदे ते जेह्ड़ी इं'दी पेंटिंगां ऐ ओह् अज्ज कल मार्किट च घट्ट गै बिकदियां हां ब्लैक च कदें कदें बिकी जंदियां हा जादा जादा फिर सानूं आखदे ब्लैक करदे ओह् आखदे सानूं ते अग्गें बी इं'दे कोल होंदियां पेंटिंगां बगैरा पूरा पेंटिंगें च इ'नें अपना पूरा करियर दित्ता पेंटिंगें च गै ते जेह्ड़ी इं'दी पेंटिंग होंदी ऐ कदें कतार इं'दी पेंटिंगें च ऑक्शन च कदें जादा पैसे कमाई जंदी कदें घट्ट कमाई जंदी इं'दी हर इक पेंटिंग बक्खरे बक्खरे कलर पाइयै रंग रूंग बजार बज़ूर धक्की धूक्की सारें दी सारी चीज़ां एह् कीऽ करने ते रली मिलियै बनांदे इक तस्वीर जेह्ड़ी फिर एह् बेची ओड़दे लोकें ई लोकें दे हत्थ ते ओह् पेंटिंग इं'दी पौंदी कोई चार पंज लक्ख बगैरा ते ते ओह् पेंटिंग जि'यां चार पंज लक्ख दी पौंदी ऐ ते ओह् पेंटिंग तांहीं इ'नें ई मता तों मता पैसा थ्होंदा ऐ ते उस पेंटिंग दी बजह् कन्नै सानूं ते जेह्ड़ी इं'दी पेंटिंग होंदी ऐ एह् पेंटिंग अज्ज कल बड़ी गै मैहंगी बिकदी ऐ इं'दी जेह्ड़ी पेंटिंग होंदी ऐ ओह् इद्धर मार्किट च जाइयै बड़ी गै जादा मैहंगी बिकदी ऐ जेह्ड़ी इं'दी पेंटिंग ऐ ओह् हून ते निं लेकिन जेल्लै मतलब कि बाह्रा दा लोग आंदे इं'दियां पेंटिंगां खरीदन ते कदें कोई आंदे इं'दे ते इं'दे बड़े सारे लोग होंदे ऐं ते ओह् इं'दी पेंटिंगां खरीद दे ऐ क्योंकि इं'दी पेंटिंगें च कोई इक बक्खरी प्रकार दी ओह् होंदी बक्खरी टाइप दी फीलिंग आंदी ऐ कि हां इ'नें बंदे ने कक्ख ना कक्ख बनाए दा ऐ पेंटिंग दे अन्दर कोई ते कोई ऐसा द्रिश्श ऐ जेह्दे कन्नै साढ़ा मन प्रभावित होई जंदा ऐ ते साढ़ा जेह्ड़ा मन ऐ ओह् मोही लैंदी इं'दी पेंटिंग ते एह्दी जेह्ड़ी पेंटिंग ऐ ओह् बनाने ताहीं इ'यां बड़ी मतलब कि हद्द कोला दा जादा मैह्नत करना पौंदी ऐ ते तांहियें इं'दियां पेंटिंगां इ'न्नियां मैहंगियां बिकदियां ते जेह्ड़ी इं'दी पेंटिंगां ऐ दिन ब दिन मतलब कि जि'यां परानें जमान्ने तस्वीरां बनांदी बेचदे ऐं इं'दा बी बड़ा गै अज्ज कल इं'दा मतलब की स्टोर ऐ उं'दा खा'ल्ली होआ दा ऐ एह् बक्खरी बक्खरी नमीं बनाई जा दे बनाई जा दे क्योंकि एह् इं'दा बड़ा स्कोप ऐ पेंटिंगें च होर बाह्रली कंट्री बी बड़े लोग तस्वीरां खरीद दे ऐ ताकि लोग अपने घरे दी डेकोरेशन करी पाएं ते होर अपने घर सजाई पाएं एह्दी बजह् कन्नै बाकी एह्दा जेह्ड़ा आर्ट ऐ पेंटिंग दा पराने जमान्ने दा ते एह् लोग पसंद करदे जादा इं'दा ते इं'दा जेह्ड़ा पेंटिंग दा जमान्ना ऐ अज्ज कल ते लोग आपूं ते कक्ख करी निं सकदे तां गै दकानां पर जाइयै गै करदे ऐं ते पेंटिंगां बनाने ताहीं बी इ'नें बड़ी कड़ी मैह्नत करनी पौंदी ऐ जेल्लै मैह्नत करी लैंदे ऐं ते एह् पेंटिंगां बनाई बनुइयै दकानां पर बेची बाचियै अपना मुनाफा बी कमांदे ऐं अपना नाम दौलत शौहरत सब कुछ कमांदे कमूंदे ऐ ते इ'यै इं'दी पेंटिंगां बड़ियां गै जादा स्हेई कोला दा स्हेई आखी सकदे आं इं'दियां पेंटिंगा बड़ियां स्हेई होंदियां न